हैलो हँ पुछलहुँ की हमरा आर जे छै से सुपौल जेनाइए तऽ ओ जे छै से अहाँकऽ हम मतलब ओतय पहुँचलाकऽ बाद पैसा दए देबय से सुविधा छै अहाँ लग